ہیلو آداب میں آئی آر سی ٹی سی میں کے ذریعے حال ہی میں ایک ٹرین سفر پر گئی ہوں اور میں اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہتی ہوں میرا سفر بہت آرام دہ وقت پر اور بہترین سہولیات کے ساتھ مکمل ہوا ٹرین صاف ستھری تھی عملہ بہت تعاون کرنے والا تھا اور کھانے کا معیار بھی عمدہ تھا عمدہ تھا میں آئی آر سی ٹی سی اور انڈین ریلوے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اگر آپ میری رائے نوٹ کر سکیں تو مہربانی ہوگی شکریہ